जशे एका कॉर्नराचे दोन बाजू आसतात तश्योत प्रत्येक गोश्टीच्यो दोन बाजू आसता एक आसता ती बरी जाका पॉजिटीव म्हणटात आनी दुसरी आसता ती वायट जी नॅगेटीव जाता तश्योच नायफाच्योय दोन हे आसा एक जो बरो उपयोग जाता आनी दुसरो जो लुकसाणूय जाता लोकांक नायफ ही वापरताना सुशेगात वापरपाक जाय आनी आमी लोकांक खूब पळयले आसा जे भुरगें फकाणां करतात नायफ घेवन कामाच्या टायमार तेन्ना तांकां अशेंय जाल्ले आसा की तांच्या हाताक लागता ती कट पडटा नाल्या काम करताना ती सुळसुळटा हातांतल्यान आनी सकयल पडटा निश्काळजीपणां पणे आनी पांयाक लागता पायाक कट पडटा एक एकदां खुबदां तशेंच खूब नायफ अश्यो आसतात जाच्यो ग्रीप फेन्सी केल्ले आसता म्हणजे बरें दिसपाक खातीर पण ती धरपाक इतली कंम्फर्टेबल जायना जांव काम करताना सुट्टा कट पडटा हाताक नुकसान जाता कोणाक तोपूं येता तेन्ना जाल्यार तें आमी सांबाळपाक जाय आनी ताची ग्रीप बीन सगळी पोवन घेवपाक जाय नायफ घेतना तेची शार्पनस पोवंक जाय वेट पोवंक जाय तुका काम करपाक लागून सुशेगाद जातले की ना ते पोवपाक जाय